पंजाह् सत्तर कानुऐ बीह् पंज ज्हार छे सौ नब्बै उन्नी सौ संताली दो ज्हार इक सौ नड़िनुऐ पंज ज्हार छे सौ संताली इक्की ज्हार दो सौ नुंजा पंदरां ज्हार त्रै सौ तेती पचह्त्तर ज्हार दो सौ पंजी पंज सौ इक